जी एक आर्टिस्ट के रूप में हम ने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है और हमें करना भी पड़ता है हम ने उनको पार करने के लिए बहुत ही मेहनत की है जैसे कि हम कोई भी चित्र बनाते हैं तो उसे हम बनाते समय बहुत ही विचार और हम यह देखते हैं कि उस में कोई ग़लती ना हो उसे बनाने के लिए हमें बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं तरह तरह के नए चित्र बनाए जाते हैं और हमें आर्ट के सामान की कमी भी महसूस हुई है जैसे कि हमें घर पर वह सारी सुविधाएँ नहीं मिलती थी लेकिन हमारे स्कूलों या कालेजों में वह सब सुविधाएँ उपलब्ध थी तब हमें इसकी कमी महसूस होती थी